हेलो हेलो बोलिए हम दुकानदार बोलैत छियै से दुकान बला सिर्फ दुकान बला बोलैत छियै बोलिऔ ने अहाँ कथी कथी लेबै हाँ हय सेब हाँ हय हाँ हय सभचीज हय हाँ हय केलो हय केला तऽ पचास रुपआ रेट हय हूँ सेब एगो एक सब साठि एगो एक सए बीस हय अनार बिकै हय डेढ़ सए के डेढ़ सए के अङ्गूर बिकै हय सए रुपआ किलो नारङ्गी हय सए मे दू किलो महँगा हो गेलै हाँ आ रस्ते से हाँ रस्ते से अइले हँ अनार लैक महँगे ने बिकतै अरब से एलनि हँ माल तऽ महँगे ने बिकतै अनार देखिऔ अनार बिकै हय बजारमे एक सए साठि सत्तर आ अथी हम डेढ़ सए रुपआ दय छी तऽ कमे ने होले दश किलो लेबै तऽ दशगो रुपआ कम कऽ देब किलो पर ओतना सस्ता नहि मिलै हय कहाँ मिलत अहाँकऽ ओतना सस्ता हमरा यदि मिलत तहन तऽ नहि दश दश रुपआ कऽ दश किलो देखिऔ दोकान हय हमर ओते अहाँ करबै थोड़बे होइत छै उधार बाकी कहबै तऽ हो जयतै लेकिन दश कि करबै से कना होयतै अङ्गूर सए रुपआ किलो दाम अङ्गूर सए रुपआ किलो दाम आँय